भविष्य में प्रौद्योगिकी की भूमिका और समाज पर इसका प्रभाव केवल कुछ ही देशों में तकनीकी नवाचार ने मानव अस्तित्व के हर पहलु को बदल दिया है पहिए के विकास से ले कर कृत्रिम उद्यमिता में नवीनतम प्रगति तक प्रौद्यिगिकी ने अंधुनिक दुनिया के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तकनीकी प्रगति के परिणामस्वरुप हमारा जीवन सरल अधिक उत्पादक और अधिक परस्पर जुड़ा हुआ हो गया है प्रौद्योगिकी ने कई अच्छे सुधार लाए हैं जिन्हें हमारे जीवन में हालाँकि समाज पर प्रौद्योगिकी का प्रभाव हमेशा लाभकारी नहीं रहा है इसके कई अनुकूल प्रभावों के बावजूद इसके आवान्छनीय दुष्प्रभाव उत्पन्न किया है जिससे निपटना आवश्यक है समाज पर प्रौद्यिगिकी का कुछ नकारात्मक प्रभावों में तकनीकी निर्भरता साइबर बुलिंग और गोपनीयता आक्रमण शामिल है ऑटोमेशन और ए आई की बढ़ती उपयोग ने नौकरियों के नुक़सान और बढ़ते आय विभाजन के बारे में चिंताएँ बढ़ा दी है नए प्रौद्योगिकी के निरंतर उद्धव के अलोक में प्रौद्योगिकी का भविष्य और भी दिलचस्प प्रतीत होता है हालांकि ये नवाचार स्वागत योग्य सुधार ला सकते हैं लेकिन यहाँ आवश्यक है कि हम उन जोखिमों को नज़रअंदाज़ ना करें जो वे उत्पन्न कर सकते हैं और उन्हें कम करने के लिए उपाय करें कुछ सब से महत्वपूर्ण तकनीकी विकासों पर चर्चा की जाए जो अगले वर्षों में हमारी दुनिया को परिभाषित करेंगे साथ ही आधुनिक समाज पर प्रौद्योगिक के अच्छे और नकारात्मक प्रभावों पर भी चर्चा की जाए संबर्धित और आभासी वास्तविकता दोनों में पिछले कई वर्षों में रुचि का उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है आभासी वास्तविकता और संबर्धित वास्तविकता दोनों का लक्ष्य उपयोगकर्ताओं को भौतिक दुनिया पर आरोपित डिजिटल जानकारी के साथ बातचीत करने की अनुमति देना है इन तकनीकों का उपयोग मनोरंजन शिक्षा और चिकित्सा उपचार सहित अन्य में पाया जा सकता है आभासी और सम्बर्धित वास्तविकता अनुभवों की और आर्धिक यथार्थवादी और गहन होने की उम्मीद है